पिछले कुछ वर्षों में भारतीय इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नई नई फ़िल्मों और नए नए सोज़ की वजह से आगे बढ़ी है देश में इंटरटेनमेंट के सबसे लोकप्रिय रूप सीरियल तेलुगु तमिल हिंदी ऐसी ना जाने कई फ़िल्मों की वजह से आगे बड़ी है भारत में लोग सीरियल हिंदी पिक्चर और तमिल तेलुगु इत्यादि फ़िल्में देखना पसंद करते हैं यहां लोग कई प्रकार के विषय चाहते हैं जैसे कि सीरियल देखना फ़िल्में देखना बहुत सारी चीज़ें